हेलो हाँ जी कौन हाँ बताएँ सर

जी बास आ रही थी सर इतनी जा जी सर ऐसी हमारी चावल ऐसी खराब नहीं थी उसमे से बास आ माफ कीजिएगा राइस की कुछ असुविधा आपको आई है मैं कोशिश करूंगा उसको बदलवाने की एक बार हम अपना लड़का भेज कर

जी सर सर आप मैं कोशिश करता हूँ अपने लड़के को मैं कोशिश करूंगा सर उसको जल्दी से जल्दी पेश करा पाऊँ और अपने लड़के को भेज कर एक बार चेक करवा लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है सर आप एक बार चेक कर लीजिए वो हमारे यहाँ कि चावल है कहीं और के है

तो मैं ज करता हूँ सर जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ जी सर आप अपना नाम बताएंगे ठीक है तो मैं एक बार आपका रेकॉर्ड चेक करके जितनी भी बोरियाँ हैं मैं आपको वापस मँगवा लेता हूँ माफ़ी चाहूँगा ऐसा कुछ हुआ कोशिश करूंगा कि अगली बार से ऐसा न हो और जितनी भी बोरियाँ रिप्लेस करवाना वो आप एक बार डिसाइड कर लीजिएगा अपने आप सामने खोल कर कि इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लेन तो नहीं आ रही है अगर आ रही हो तो सर मुझे वापस से बताइएगा आप कोशिश करूंगा न आये जी और कुछ सर सेवा सर एक बार हम चेक कर लें तो जैसा भी होगा हम आपको क्लियर कर के आपका रिप्लेस करवा देते हैं जी सर धन्यवाद